हाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमारे बाइक चलाने पर असर डाला है बाइक चलाने के लिए तेल चाहिए और तेल बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है महँगे के कारण लोग बाइक में तेल नहीं भरा पा रहे हैं तेल नहीं भराएंगे तो दूर दराज कैसे जाएंगे तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग मजबूर हैं हम कहीं जाना चाहें तो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तेल की ज़्यादा कीमत है बढ़ गई है बढ़ने के लिए तेल भराने के लिए पैसे चाहिए पैसे नहीं हैं जो अमीर है जिसके पास पैसा है जिसके पास मनी है वो उसके लिए क्या है कुछ नहीं है ये बदलाव उसके लिए कुछ नहीं है वो भरा के जा सकता है जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत समस्या है कि हम कहीं जाना है कुछ जरूरी काम है मुझे इस्कूल जाना है इक्ज़ाम देना है कहीं शादी में जाना है कुछ जरूर जरूरी डॉक्यूमेंस हैं कहीं साइन करना है तो हम कैसे जाऍं हमारे पास मजबूरी में ऐसा होता है कि कभी एक रुपया भी नहीं रह जाता तो तेल भराने के लिए कम से कम सौ रुपए चाहिए एक सौ बीस रुपए चाहिए डेढ़ सौ रुपए चाहिए हमारे पास नहीं है तो हम तेल कैसे भराऍं कैसे वहाँ पहुँचे कि हम साइन कर दें नहीं तो नुकसान हो जाएगा बीमार आदमी अस्पताल में पड़ा है उसका डिस्चार्ज कैसे कराऍं कैसे जाऍं बस वहाँ जाने के लिए बाइक में तेल होना चाहिए तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है तेल भराने की तेल भराने के लिए पैसा नहीं है जाएँ तो कैसे जाऍं ये पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बाइक चलती है उसके सलेंसर से गाड़ियों से बहुत धुँआ आता है धुँए की वजह से इंसान बहुत बीमार पड़ रहा है ये धुँआ बहुत प्रदूषण फैला रहा है धुँए से इंसानों को हाट की हाट का मरीज हो रहा है इंसान सांस नहीं ले पा रहा है ब्लड प्रेसर बढ़ जा रहा है ये धुँआ बहुत नुकसान कर रहा है इंसानों को जिसके मुँह में जाता है इंसान सांस लेता है तो सांंस के जरिए वो धुँआ अंदर जाता है अंदर जाके बीमारी फैलाता है इंसान बीमार पड़ जाता है तो बीमारी में अस्पताल जाने के लिए गाड़ी चाहिए और गाड़ी जब तेल नहीं होगी तो गाड़ी चलेगा नहीं चलेगी नहीं तो हम इसपे अस्पताल नहीं पहुँचेगे अस्पताल नहीं पहुँचेगे तो हम बीमार ज़्यादा पड़ जाएंगे ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी यही सब है कि पेट्रोल का दाम बढ़ा है